हाँ मैं बहुत सारे जगह गई और मेरे यादगार लम्हों का पल बहुत महत्वपूर्ण रहा मेरे लिए मेरी जिंदगी में जिस भी जगह गई वहाँ मुझे बहुत नया सीखा और नए नए लोगों से मिली जिससे मेरा आत्मविश्वास बड़ा और मैं मन से खाली खुली मेरे अंदर का डर खत्म हुआ मैं कई धार्मिक स्थल गई जहाँ मुझे जाना बहुत पसंद है और मुझे वहाँ जाकर शांति महसूस हुई और एक नया वातावरण का आनंद मिला कुछ जगह में अपने परिवार और बच्चों के साथ गई जैसे शादी के बाद तो मेरा परिवार ही सब कुछ है मेरे लिए मैं मेरी अब तक के उम्र में नई चुनौतियों के चुनौतियों के साथ भी लड़ी हाँ कभी मुझे डर था पर एक जज्बा भी था जो मुझे हिम्मत देता रहा और साथ ही मेरा परिवार मेरे हर कदम पर साथ खड़ा हुआ मैंने धार्मिक स्थल जैसे सांवरिया जी जिन्हें सेठों के सेठ कहते हैं वहाँ मुझे जाकर बहुत अच्छा लगता है और मेरे पती व मेरे परिवार वाले सांवरिया जी को बहुत मानते हैं मेरी भी आस्था जुड़ी है जिसके वजह से मैं भगवान से जुड़ी हूँ मैं चित्तौड़ भी गई हूँ जिसे एक विश्व विरासत स्थल भी कहते हैं चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी है चित्तौड़ भारत के राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में आता है यहाँ बेडस नदी है के किनारे बसा है भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप यहाँ के राजा थे इसे महाराणा प्रताप का गढ़ और जो जौहर का गढ़ भी कहा जाता है और भी बहुत से धार्मिक स्थल और भारत के अनेक नई नई जगह का भ्रमण किया जिसने मुझे वहाँ का वातावरण देखने के साथ ही बहुत कुछ सिखाया है